ॾियारीअ जी ख़रीदारी करणु असां माल में वियासीं उते मुंहिंजी नज़र हिकु डीओ ते पेई जेका मूंखे ॾा जेका मां सिंगी ॾिठी उहा मूंखे ॾाढी वणी ऐं उते सेल्स गल आईं ऐं मूंखे हुनजे बारे में ॿुधायई उहा हिक नई कंपनीअ जो डीओ आहे जंहिं में ॿ टे वैराइटियूं आहिनि जेकी हिन सभु इस्तेमालु करे ॾेखारियूं ऐं चयईं जेको पसंदि हुजे तव्हां वठो ऐं असां बाय वन गेट वन फ़्री ऑफ़र आहे ऐं मूंखे बि हुनजी ख़ुशि वणी ऐं मां वठी आयसि ऐं कमु आंदी ऐं ॿ ॿ वरी ॿिए दफ़े बि मां इहा कमु आंदी जिते मां किट्टी पार्टी में वेई हुअसि त उते मुंहिंजी सभिनी साहेणियुनि मूं खां पुछियो त इहो के कहिड़ो डीओ लॻायो अथई ऐं किथां वरिती सभिनी खे हुनजी ख़ुशबू ॾाढी वणी ऐं हुन डीओ जी क़ीमत बि घटि आहे ऐं ख़ुशबू बि चंङी देरि ताईं बरकरार आहे उहो डीओ सभिनी दुकाननि ते बि मिली वञे थो ऐं असां ऑनलाइन बि ऑडर करे सघूं था